जेह्ड़ा पढ़े लिखे दा बंदा होंदा ऐ ओह् जैदा अनुशासन फालो करदा उस्सी अपनादा अपनी जिंदगी च अनपढ़ कोला पढ़े लिखे बंदे दा मतलब कि अनुशासन च रौह्ना पसंद करदा ऐ होर उस्सी मदद बी मिलदी ऐ एह् अनुशासन च अपनी जीवन च जदूं अपनांदा अच्छे करीके कन्नै होर प्रिंसिपलस गी फालो करना ओह् फ्ही इक स्हेई गाईड लाईन उप्पर चली पौंदा ऐ होर उस्सी पता चलदा कि सरकार नै केह्ड़े नियम बनाए दे ऐ होर केह्ड़े अनुशासन उस्सी अपने जीवन च फालो करने कि ओह् अपने जीवन च जैदा कोला जैदा तरक्की करी सकै होर एह् इक पढ़े लिखे दा इंसान गै करी सकदा अनपढ़ निं करी सकदा होर पढ़े लिखे दा इंसान गी जिसलै प्रिंसिपल फालो करदा उस्सी पता होंदा कि'यां कुसै कन्नै गल्ल करनी ऐं कि'यां कुसै कन्नै ब्याहार कन्नै किसे दी मदद करनी ऐ होर जेह्ड़ा रूल बगैरा ऐ प्रिंसिपल ऐ इ'यो मदद करदे ऐ पढ़े सिखे दे इंसान गी कि कि'यां कुसै दी हैल्प करनी ऐं केह्ड़ी प्रॉबल्म दा केह्ड़ा हल्ल कड्ढना ऐ होर कि'यां कड्ढना ऐ एह् सिर्फ होर सिर्फ प्रिंसिपलस कन्नै गै पासिबल होई सकदा ऐ सकदा ओह् होर जेह्ड़ा इंसान वैल्ल ऐजुकेटिड़ होंदा ऐ ओह् जदूं प्रिंसिपल फालो करदा अनुशासन